جی ہاں پرندوں کو دیکھنے کی مہمجوئی اکثر نہ صرف فطرت سے قریب ہونے کا ذریعہ بنتی ہے بلکہ بعض اوقاتی روحانی یا مذہبی تجربے کی صورت بھی اختیار کر لیتی ہے یہاں ایک یادگار اور مذہب خیز کہانی سناتا ہوں جو دنیا کے ایک معروف پرندہ برڈ وچر کی ہے ایک بار ایک مسلمان پرندہ بین شمالی پاکستان کے پہاڑی علاقوں میں ایک نایاب پرندہ ہمالین مونل کو دیکھنے کی نیت سے نکلا یہ پرندہ اپنی خوبصورتی قوس قزح جیسے رنگوں اور بلند پہاڑی علاقوں میں رہنے کی وجہ سے مشہور ہے وہ کئی دن تک مسلسل کوشش کرتا رہا مگر منال نظر نہ آیا تھکاوٹ سردی اور مایوسی نے اس پر غلبہ پا لیا ایک رات اس نے ایک پہاڑ کی چوٹی پر نماز ادا کی اور اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ تو نے اپنے کمالات فطرت میں رکھے ہیں مجھے اپنے ان رنگوں کی جھلک دکھا دے جو تو نے اپنی مخلوق میں رکھے ہیں اگلی صبح فجر کے وقت جب وہ نیچے کی طرف اتر رہا تھا اچانک سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ہی ایک منال درخت کی شاخ پر آ بیٹھا اس کے رنگ سورج کی روشنی میں چمکنے لگے جیسے قوس قزح زمین پر آ گئی ہو اور وہ منظر اتنا پر اثر اور خوبصورت تھا کہ پرندہ بین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اس نے بعد میں ایک مجلے میں لکھا اس لمحے مجھے یوں لگا جیسے میں نے اللہ کی قدرت کی ایک جھلک دیکھی ہو اس پرندے کی رنگوں میں مجھے معارفت کا رنگ دکھائی دیا